ہاں مجھے بہت ساری زبان میں بولنے میں بہت تکلیف اور مشکلات آتی ہیں جیسے کہ مجھے تیلگو بولنے نہیں آتی اور سمجھ میں نہیں آتی جی تو سمجھنے آتی ہے مگر بولنے نہیں آتی زبان سے بولنے جاتا ہوں مگر بہت تکلیف ہوتی ہے جب بات کرنے جاتا ہوں تو لوگوں کو ہنس دیتے ہیں میری زبان سمجھ میں نہیں آتی بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے تیلگو زبان بولنے میں اور انگلش میں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں تے تیلگو میں انگلش میں بات کرتا ہوں تو لوگ ہنستے ہیں اور میرا مذاق بناتے ہیں جب میں اپنے بھائی کے ساتھ ایک دعوت میں گیا تھا وہاں پر تیلگو میں بات کر رہے تھے جب میں نے تیلگو میں بات کی تو وہاں کی محفل میں سارے لوگ مجھ پر ہنس پڑے اور مجھے بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس لئے میں تیلگو زبان سیکھنے کے لئے بہت کوشش کرتا ہوں اور لوگوں کے مشکلات ہنسی مذاق کا منظر بننے سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے